हैलो हां जी महाराज डाक्टर होर बोला ने थुआढ़ा कुत्ता बमार ऐ अच्छा अच्छा केह् गल्ल होई उसी अच्छा रातीं केह् खलाया हा तुसें उसी अच्छा ते हां ठीक ऐ ते अग्गें बी होएआ कदें बमार ओह् अच्छा ते चला फिरा दा ऐ इ'यां अच्छा लेटे दा गै ऐ कोई बखार शखार ऐ उसी अच्छा तुस इक कम्म करो मेरे कोल अस्पताल लेइयै आओ इसी ते कन्नै कुसैगी लेई आएओ अपने कन्नै अस्पताल साढ़ा परमंडल ते टैम्पल शिव टैम्पल ऐ ना जेह्ड़ा दिक्खो हां ते वार्ड नंबर त्रै ते ग'ली नंबर दो ते उत्थें आओ